खूअ मां पाणीअ खे कढण लाए पाणआ खे कढण जी मशीन या बरकी मोटर इस्तेमालु करे सघिजे थी हिन लाइ हिक पाणी कढण जी मशीन सभ खां पहिरीं खूअ में लगाई वेंदी आहे जेकी पाणीअ खे कढण लाइ इस्तेमालु कई वेई आहे हुन मशीन खे खूअ जे अंदरि छॾियो वेंदो आहे पोइ उहो चालूं कयो वेंदो आहे त जीअं हुन पाणीअ खे कढण लाइ कमु करे सघे हुन अमल में हिक बरकी मोटर इस्तेमालु कई वेई आहे जेकी खूअ जे मथां खां पाणीअ खे हटाइण लाइ हिन में हिक पाइप इस्तेमालु कयो वेंदो आहे जेको खूअ में रखियो वेंदो आहे ऐं पोइ मोटर चालूं करे

हुन हुन क़िस्म जी बरकी मोटर खे इस्तेमालु कंदे पाणीअ खे आसानीअ सां खूअ मां कढी सघिजे थो उहो मज़दूरी खे घटि करे थो पीअणु हिन क़िस्म जी मोटर खे इस्तेमालु करणु खासी वरणी घणी कोशिश ख़ासियूं आहिनि पाणीअ खे कढी सघिजे थो जेको वक़्ति ऐं महिनत खे बचाईंदो आहे